सावन्ड होब्रा खोनायाखै हेल्ल' नों आसामनि ना आच्चा नोंसोरनि बे आसामाव माबायदि गय आबाद जायोब्रा आच्चा मोजाङै जायो ना मा सिस्टेमै गायो गयफोरखौलाय गय गायनायनि सिस्टेमफोरा माबायदि अ अ अ अ सात बोसोरनि आच्चा सात बोसोरनि उनाव मोनोना आच्चा दे अ नोगोद गय गायो ने आसामाव आच्चा दे बेराद डेभेल'प जायो मा मा दामाव फाननो हायो गयफोरखौलाय

ए ए औ औ औ ओ ओ ओ होनबाथ' आसामाव बिराद गयजोंनो बेराद डेभल'प जागासिनो दङ ना ए आच्चा आच्चा दे दे

ओं ओं ओं औ औ दा प्रयथेकनावबो गय दंजोबो जाहैबाय दा गयखौथ' दे दे दे हाननाय समाव बबे बबे सिजोनाव मोनहैयो गयफ्रालाय औ गय मोननायफ्रा अ

औ बाजारफ्राव लाङो जाहैबाय ना बागानावनो फानो गयफोरखौ अ अ औ औ अ अ औ औ औ औ औ दा बाजाराव गयफ्राथ' बाजाराव लांबानो सेलाय लायोना ए दे दे दे होनबालाय दोनथ'नोसै नामा दे दे दे